ہاں ہلو ہاں بالکل کہیے ہاں کس بارے میں کمپلینٹ درج کرنی ہے واٹسپ پر اور فون پہ تو کوئی بات نہیں آپ یہ جو میسیجز ہے ان کا سکرین شاٹ لے کے آپ میرے نمبر پہ بھیج دیں اور جن نمبر سے آپ کو یہ شکایتیں موصول ہو رہی ہیں یا تھریٹ کالز آپ کو آ رہی ہیں وہ نمبر آپ میرے فون پہ بھیج دیجیے تاکہ میں ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لوں اور جلد سے جلد آپ کی اس پرابلم کو کا سلوشن جو ہے وہ کر سکوں نہیں بالکل بھی نہیں آپ ہماری سروس پر نشچنت رہیے کہ ہم آپ کی جو یہ شکایتیں ہیں ان کو ابھی درج کر دیں گے اور ان کے خلاف جو بھی آپ کو آپ کے لیے سازش رچ رہا ہے ان کے لیے ہم ابھی ایف آئی آر درج کریں گے ایف آئی آر لانچ کریں گے اور آپ کو ہم جلد سے جلد جو ہے وہ ہے تحفظ دیں گے اور آپ کو ہم اپنی شکایت کے لیے موقع بھی نہیں دیں گے بس آپ یہ جو ڈیٹا آپ مجھے کہہ رہی ہیں آپ کو میرے واٹسپ پہ بھیج دیجیے تاکہ ہم جلد سے جلد اس کے بارے میں ایکشن لوں اوکے کوئی بات نہیں آپ مجھے دبش کر بھیج دیجیے تو میں کر لوں گا ٹھیک ہے اوکے اوکے